ہم اپنے علاقے کی بات کریں کہ ہمارے علاقے میں جب بھی کہیں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو طلباء ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ اکثر اس میں حصہ لیا کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے زمانے میں جب ہم اسکول میں تھے تو جب بھی اس طرح سے دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان مقابلوں میں شامل ہوتے تھے اور بچوں کی صحتمند ہونے کے لیے دوڑنا بہت ضروری ہے جسمانی اعتبار سے بھی بچے صحتمند رہتے ہیں اور اگر جو بچے دوڑتے ہیں ہمیشہ تو ان کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے اور جسمانی اعتبار سے وہ لمبے تڑنگے ہوتے ہیں اور ذہنی اعتبار سے بھی وہ کھلے ہوتے ہیں اس لیے دوڑنا صحت کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ہے